लग्न किवां लग्ना सारकी आनी कसली व्हडली कार्यावळ हेतुन मेन प्रस्न येता तो उदकाचो आतां उदकाची वेवस्था कशी करुंक शकता आमी ते पांच लिटराचे बिसलेरीचे कॅन मेळटात वीस लिटराचे मेळटात किंवा धाकटे आता बॉटल्सूय अवेलेबल आसात धा धा रुपयाच्यो सो एक तर आमी ते कॅन लावपाक शकतात भरुन किंवा त्यो बाटल्योय अवेलेबल करुन उदकाच्यो वेवस्था आमी करपाक शकतात